अॼुकल्ह राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था समाज जी बदलती ज़रूरतुनि ऐं मांगुनि जे अनुकूलु थी आहे छाकाणि त अॼुकल्ह छो आहे डिजीटल शिक्षा जो ज़मानो डिजीटल शिक्षा मतिलबु जीअं ॿारनि खे को बि अगरि सम्झ में नथो अचे त उहा ऑनलाइन पुछी था सघनि यानी अॻियां बि वधी था सघनि अॼुकल्ह डिजीटल शिक्षा में ॿारनि खे कम्पयूटर सेखारियो वेंदो आहे कम्पयूटर सां उन्हनि जो माइंड शार्प थियो आहे उन्हनि खे अञा ज्ञान जी प्राप्ति थी आए डिजीटल शिक्षा राजस्थान में आणी वई आहे गॾो गॾु हुन शिक्षा खे बि मज़बूत कयो वियो आहे जेका असांखे पढ़ाई वई आहे ताकी ॿार हर जॻह सां पढ़ायलु हुजनि हर जॻह जी उन्हनि खे ज्ञान जी प्राप्ति ॾिनी वई आहे त राजस्थान में शिक्षा जा ॿ प्रभाव थी चुकिया आहिनि डिजीटल शिक्षा ऐं जेका असां शिक्षा पढ़ूं था उहे शिक्षा